جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل لوگ بیماریوں بیماریوں سے زیادہ جی رہے ہیں ویسے لوگوں کے لیے یوگا یوگا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یوگا کرنے سے اپنی اپنی اپنے جسم کے ہر ہر حصے میں طاقت آ جاتی ہے جو بھی اپنا باڈی جس جسم کا حصہ کام نہیں کرتا وہ بھی کام کرنے لگے گا اس سے خون کی دوران اچھی ہوتی ہے اور بی پی شوگر ایسے کچھ کچھ لوگ ہیں لوگوں کو تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پی سی او ڈی تھائیروئڈ ایسے ایسے بیماریوں سے نجات ملتی ہے یہ کرنے سے اس لیے ہمیں یوگا ہر روز کرنا چاہیے فائدہ اٹھانا چاہیے